हम अपने गाँव के मार्केट में जाकर सबसे पहले दो तीन दुकान जाकर फ़ोन चेक किए उसमें कई प्रकार का फ़ोन हमें दिखाए उसमें हमें ओप्पो का फ़ोन पसंद पड़ा उसमें जो कि ओप्पो का फ़ोन में क्वालिटी कैमरा क्वालिटी भी बहुत ख़ास अच्छे थे उसके बाद रैम भी उसमें था चार जी बी चार चौंसठ था उसके बाद बैटरी बैकअप भी दे रहा था और पोन फ़ोन चलाने में स्मूथ था लैक नहीं कर रहा था और फ़ोन चलान फ़ोन देखने में भी बहुत अच्छा था इसलिए हम जाकर फ़ोन ख़रीदे और फ़ोन चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है और उस बेनीपुर मार्केट में जाकर जब हम ख़रीदे तो तीन चार दुकान गए तीन चार दुकान जाने के बाद कई प्रकारों का फ़ोन हमें दिखाया ताकि हमें कई प्रकार का फ़ोन पसंद नहीं आया हमें ओप्पो का फ़ोन पसंद आया उसमें क्योंकि कैमरा क्वैलिटी बहुत अच्छा था और रैम भी रैम तो एक्चुअली सभी हरेक फ़ोन में रहता है चार चौंसठ छः चौंसठ छः एक सौ अठाईस उसमें हम चार चौंसठ वाले हमने पसंद की और वे फ़ोन चलाने में बहुत ही स्मूथ थी उसका बैक पोर्शन भी देखने में बहुत अच्छा था और कैमरा क्वैलिटी भी बहुत अच्छा था बैटरी बैकअप भी दे रहा था और फोल चलाने में मज़ा आ रहा है और हम ओप्पो का फ़ोन इसलिए जाकर ख़रीदे